اردو زبان کے خوبصورت الفاظ اور ادبی ورس دوسرے زباں کے ساتھ ملتے اور مختلف موقعے پر استعمال ہونے والے خوشبودار انداز میں گفتگو ہوتی ہے اردو ایک مادھوری زباں ہے